دلی میں جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ اکثر سستا اس لیے بکتا ہے کیوں کہ ان کو گورمنٹ سے کوئی سبسڈی نہیں ملتی ہے اور ان کو پاس بیچنے کے لیے ایسی کوئی خاص جگہ نہیں ہے وہ اکثر کہیں چھوٹی موٹی ایسی جگہوں پر بیچ دیتے ہیں اپنا سامان اپنا آرٹ وغیرہ اور یہاں کے ریٹس اس لیے بہت زیادہ کم ہیں باہر کے لوگ اکثر یہاں سے آ کے آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں اس لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سستی ملتی ہیں یہ ساری چیزیں